जी ये ये बोल रहा था कि आपके बच्चे के सिर में दर्द है मैं आपके बच्चे के स्कूल से बोल रहा हूँ जी वो बहुत तेज से रोने लग रहा है उसके सिर में दर्द बता रहा है वो अपने पेट में भी दर्द बता रहा है जी आपके बच्चे के पेट में सिर में दर्द है

टैबलेट तो हमने दे दी बट उसके सिर में बहुत दर्द बता रहा है यहाँ पे देख लो आपके घर पर कोई और हो तो उसको भेज दो खा ही ना रहा है वो बोल रहा है मुझे घर जाना है बार बार में पापा भी कब तक फ्री होंगे तब तो ये अपनी हालत बिल्कुल खराब कर लेगा रो रो के खाने के लिए मान ही नहीं रहा न कुछ खा ही नहीं रहा वो टैबलेट तो तब देंगे जब खाना खा लेगा वो खाली पेट हम टैबलेट उसको कैसे दे सकते हैं बात नहीं मान रहा वो क्या करें रोने लग रहा है बार बार में बोल रहा है मुझे घर जाना है घर जाना है जी हमारे सारे टीचर बिजी हैं अभी वो क्लास ले रहे हैं अपनी आप अपने रिलेटिव को भेज दो या किसी और रिलेटिव को भेज देते तो जी सर मुझे भी तो फिर सर अपने स्कूल संभालना पड़ेगा तो अगर यहाँ से मैं चले जाऊंगा तो किसी और बच्चे को प्रॉब्लम आ जाए तो उसको भी संभालना पड़ता है मुझे ठीक है तो अभी काफ़ी टाइम है किसके साथ भेजें आप ये बताओ हमारे सारे टीचर बिजी हैं वो सभी अपने अपने क्लासों को ले रहे हैं मैं बात तो रहा हूँ आपको मुझे भी थोड़ा स्कूल को मेंटेनेंस संभालना पड़ता है वो बार बार मान लो को किसी और बच्चे के प्रॉब्लम आ जाती है तो मुझे ही देखना पड़ेगा उसके पेरेंट्स को फोन करना पड़ेगा वो तो हो जाएगी वो ही तो मैं कह रहा हूँ आपको आप लेने आ जाओ इनको चलो खिला तो उनको देंगे फिर टैबलेट ले नहीं ले वो बोल रहा है मुझे घर ही जाना है बार बार में अगर नहीं माना तो हाँ बोल तो देंगे चलो हम उनको खाना खिला देंगे अभी टैबलेट देने की पूरी कोशिश करेंगे अगर खा लेगा तो अगर उनको फिर भी रिलीफ नहीं मिला तो चलो ठीक है हम खिला देंगे उनको टैबलेट भी भी दे देंगे जितना हो सके जितना जल्दी फ्री होने की कोशिश करो ठीक है सर नहीं पढ़ाई में तो ठीक है बच्चे पढ़ते हैं हम सारे चीज की व्यवस्था कर रखी है हमने ठीक है और हम उनको टैबलेट दे देंगे और आपके जैसे भी होगा हम बता देंगे आपको कर दिया जाएगा ठीक है सर